मां ॻाढ़ो कुर्तो वरितो आहे नांगनाथ तां वरितो आहे ॻाढ़ो कुर्तो सुठो आहे ॻाढ़ो कुर्तो मां सत्संग में पाए वियुमि सभु मूंखां पुछनि पिया ॻाढ़ो कुर्तो ॻाढ़ो कुर्तो सिलाई कई ख़र्चु सुठो आयुई